اسکول میں میرا سب سے پسندیدہ مضمون صوفیزم تھا اور صوفیزم مجھے پڑھنے میں کافی دلچسپی مِلتی تھی مجھے بچپن کے دِنوں سے ہی ہی صوفیزم اور تصّوف کو لے کر کے کے بہت ہی زیادہ مزہ آتا تھا اِس سِلسلے میں جو صوفی کتابیں ہیں جو صوفی شعراء ہیں جو صوفی ہیں اور جو صوفیزم کا پورا ماحول ہے اُس درمیان میں میرا دِل کافی لگتا تھا ظاہر سی بات ہے کہ قاضی عبدالودود کا ایک مضمون جو تصّوف کے حوالے سے ایک زمانے میں بہت گردش کیا ہے اُس مضمون میں تصّوف کی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا تھا اور ایسے ایسے اشعار تھے جس کی طرف بچپن کے دنوں سے ہی میرا میلان میری توجہ بڑھتی چلی گئی حضرت شاہ اکبر دانا پوری کا ایک شعر اُس مضمون میں ہے جو کہ مجھے آج بھی یاد ہے وہ ایسے ہے کہ جو بنے آئینہ وہ تیرا تماشہ دیکھے اپنی صورت میں تیرے حسن کا جلوہ دیکھے اور ایک شعر اور ایک دوسری غزل کا ہے کہ اے بے نیازِ مالک مالک ہے نام تیرا مجھ کو ہے ناز تجھ پر میں ہوں غلام تیرا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہ بچپن سے ہی مجھے تصّوف کی طرف کھیچتی چلی گئی اور میں آج بھی تصّوف کو لے کر کے بہت زیادہ مطمئن اور اکسائٹمنٹ ہوں